पीटी उषा हिकु महान महान महान जेको आ खिलाड़ी हुई जेकी दौड़ लॻाईंदी हुई ऐं उन जी दौड़ जी स्पीड उन जो जेको दौड़ जो तरीक़ो ॾाढो सुठो हुओ माण्हुनि खे उन सां ॾिसी करे उन खां सिखु वठण खपे की असां कीअं दौड़ लॻायूं ऐं केतिरी दौड़ लॻाइयूं ऐं कीअं मतिलबु पंहिंजी शरीर खे उन दौड़ जो फ़ाइदो ॾियो ऐं अॻियां वञी करे बीमारियुनि खां परे कयूं जेको आ पीटी उषा पूरी दुनिया खे हिकु एग्ज़ांपल ॾेई सॼो आहे की दौड़ लॻाइण सां जेको आहे तव्हांखे हर शइ जी जेकी आहे जेकी बॉडी में बि जेकी दिक़त थींदी आहे उहो ख़तम थी वेंदी आहे ऐं उन में तव्हांखे जेको आहे काफ़ी सुकूनु मिलंदो आहे ऐं सॼो ॾींहुं शरीरु चुस्त रहंदो आहे अगरि दौड़ न लॻाए माण्हू त हुअं सुस्ती त आहे पीटी उषा इहो प्रूफ करे छॾियो आहे दुनिया अॼु पीटी उषा खे ॾिसी करे जेको आहे उहो पूरो फॉलो कंदी आहे पीटी उषा खे ऐं कोशिशि कंदा आहिनि कि पीटी उषा वांग़ुरु जेको आहे हमेशह दौड़ंदा रहनि दौड़ंदा रहनि पीटी उषा खे असांखे जेको आहे ॾाढी महान खिलाड़ी हुई ऐं असांखे उन सां मतिलबु उनखे ॾिसी करे उन्हनि खे जेको आहे असांखे सिखणु खपे कि असां बि ज़िंदगी में जेको आहे दौड़ जो लॻाए करे केतिरो फ़ाइदो वठी सघूं था ऐं दौड़ सां असांखे कहिड़ा कहिड़ा फ़र्क़ पई सघनि थी सघे त असांखे जेको आहे दुनिया खे पंहंजी आस्था जे जेके माण्हुनि खे आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जा वीडियो ॾेखारे करे ऐं उन्हनि खे मतिलबु ॿुधाइणु खपे कि ॾिसो हिकु खिलाड़ी लेडी खिलाड़ी जेको आहे केतिरी सुठी कमु करे रही आहे ऐं दुनिया खे एग्ज़ांपल रई ऐं असांखे हुन एग्ज़ांपल जो फ़ाइदो करणु वठणु खपे जीअं असां फ़ाइदो न वठंदा सि ज़िंदगीअ में सुठियुनि शयुनि जो त असां थकी सघंदा मां इन करे पीटी उषा खे सलाम कंदो आयां ऐं चाहींदो आयां कि मां रोज़ु पीटी उषा जो कोई न कोई वीडियो ॾिसा ऐं उन खां नई नई सिखायां माण्हुनि खे सेखारिया सिखा ऐं उनजो अहसास कया उन जो मुखे ॾाढो शरीर में फ़र्क़ु पवंदो जेको आहे